हेलो हेलो रिमा बिझी आसा गो ना मातशें एक काम आशिल्लें म्हाका तुजे कडेन आगो आयक कितें जालें जाणां म्हाका न्ही डिजीलॉकर जाणां मगो ते डिजीलॉकराचेर न्ही म्हाका म्हाजो पयलींचो नंबर आसा गो पूण म्हाका मगो आतां म्हाजो नवो नंबर घालूंक जाय आशिल्लो ताका लागून हांव कशें कितें करप तें सॅटिंग तें कितें आसा तें तुका सारकें खबर आसा ना म्हाका तें जाणून घेवूंक जाय आसलें गो कित्याक म्हाजो नंबर आतां हांवेन चॅंज केला सो म्हाका तो नवो नंबर घालूंक जाय आशिल्लो थंय तो कसो घालूं तुका खबर आसा कसो घालपाचो तो हां अशें आं फोन क्रमांकान वचोन आं थंय नवो नंबर घालपाचो आनी उपरांत आं मागीर चॅंज करपाक मेळटा न्ही तसो सॅटिंगसान वचून आं ओके ते तीन डॉट्स दिसतले थंय वचून क्लिक करपाचें आनी मागीर थंय वचून तें चॅंज नंबर मारपाचो हां बरें बरें हां देव बरें करूं आं